सीतामढ़ी जिला की कहु सीतामढ़ीके बारेमे एतऽ तऽ सीतेजीके जन्म भेल छन्हि एकर प्राचीन महाकालके बाद घटना प्रमुख घटना छै जे जनक जी हर जोतलखिन हर जोतनाइ जे अकाल पड़ि गेल रहै तऽ सभ कहलकै जे राजा जनक जी हर जोतथिन तऽ कही फसल भए जायत तऽ एक बेर राजा जनक जी हर जोतनाइ स्टार्ट केलखिन केलखिन जे जोतैत जोतैत जे ओ सीतामढ़ी धाम पहुँच गेलखिन तऽ ओतऽ सीताजीके जन्म भेलनि हर रुकि गेलै ओतऽ बक्सासँ टकरेलै तऽ तऽ खोदल गेलै ओतऽ बक्सा जे भेटलै खोदयके बाद तब ओहिमे सीताजीके जन्म भेलनि एहि नामसँ सीतामढ़ीके नाम पड़लै सीताजीके जन्मके वजहसँ ओकर प्राचीन नाम सीतामढ़ी पड़लै ओहिके कारण आ एकटा आओर बात एतऽ राम दुलारी सिन्हा एतऽके बहुत बड़का योगदान देने छथिन राम दुलारी सिन्हा जे छथिन से सीतामढ़ीके विकासमे बहुत बड़का योगदान देने छथिन आर कि कहू हिनका बारेमे बहुत दयालु स्वभावके छथिन बहुत बढ़िआँ मतलब कि केलखिन सीतामढ़ीके विकासमे आओर कि कहू ओते तऽ ध्यानसँ कहि नहि सकैत छी किआकि ओहि हुनकर जे स्वभाव रहनि बात रहनि सीतामढ़ीके विकासमे बहुत बड़का योगदान छन्हि हुनकर आर